موسم کے حساب سے رننگ دوڑنا چاہیے ہم لوگ کو کیسے تو دیکھیے ہم لوگ دوڑتے ہیں گرمی کے موسم میں ابھی بھی دوڑ لگا رہے ہیں ہوم گارڈ کا تیاری ابھی ہم کر رہے ہیں اور جا کے رننگ کا تیاری کر رہے ہیں دوڑ لگاتے ہیں ہمیشہ ہم لوگ جوگنگ کرتے ہیں گھومتے ہیں پھرتے ہیں دوڑتے ہیں دوڑنے کی بات رہی گرمی کے موسم ابھی گرمی کا موسم چل رہا ہم لوگ دوڑتے ہیں تو صبح پانچ بجے سے لے کے چھ بجے تلک ایک گھنٹے کا رننگ کرتے ہیں دوڑتے ہیں اور جا کے دورنے کے خیال میں گرمی کے سمے میں ہاپ تھری کواٹر پینٹ پہن لیے اور ہلکا کپڑا سوتی کا پہن کر دوڑتے ہیں ٹھنڈی کے موسم میں ہم لوگ دوڑتے ہیں تو ہم لوگ کا صبح کا دوڑنا رہتا ہے مارننگ سمے دوڑنے کا صبح کا دوڑنا صبح میں دوڑتے ہیں ہم لوگ پار آر گھومتے ہیں تو صبح میں یہ ہوتا ہے کہ ٹھنڈی کے موسم میں وہ میں بھی ہلکا کپڑا پہننا پڑتا اس میں یہ ہے کہ زیادہ دوڑ پاتے ہیں گرمی کے موسم میں ہلکا دوڑتے ہیں ٹھنڈی کے موسم میں زیادہ دوڑ لیتے ہیں اور رہی بات برسات کے موسم میں برسات کا موسم میں تو ہمیشہ برسات نہیں ہوتا ہے کبھی ہو گیا کبھی نہیں ہوا پھر رہی بات کہ برسات کے موسم میں دوڑنے کے لیے آرام سے ہلکا ہلکا دوڑتے ہیں پچھلاؤ جگہ ہم لوگ کے ادھر تو اس کو اچھا سے دوڑ پاتے ہیں دیکھ سن کر دوڑتے ہیں